हांजी हा तव्हां उहे डॉक्टर था ॻाल्हायो हा जी मूंखे इएं लॻे थो थोरो की न भई कोविड जा जींअं के हूंदा आहिनि सिम्प्टम्स त इएं थो लॻे मूंखे सरीर में सुस्ती ऐं कुझु स्मेल वग़ैरह में प्रोब्लम थी थिए पई त मां ॿुधो आहे त तव्हां हिन जो इलाजु कंदा आहियो त तव्हां मूंखे

अच्छा अच्छा इएं त पहिरों बल्ड ब्लड टेस्ट कराइणो पवंदो अच्छा अच्छा अच्छा जेसि ताईं तव्हां कुझु इएं घरू इलाज कुझु ॿुधाइ संघदा तेसि ताईं मां टेस्ट करायां

अश्वागंधा हा हा

अच्छा अच्छा अच्छा इएं त

हा त इएं मूंखे बुखार वांगुरु लॻे थो पियो त डोलो वठी सघां थी मां अच्छा अच्छा ठीक हा हा

हा त मां कींअं भाई माना घर में ॿार आहिनि नंढा त पोइ इएं ई थोरो रूम में अलॻि बलॻि

अच्छा अच्छा हा हा अच्छा त ब्लड जी अच्छा अच्छा त बल्ड टेस्ट त मां त करायां हुन खां हुन खे छा चवा मां छा करे के

जी जी अच्छा जी जी हा अच् अच्छा रिपोर्ट खणी मां तव्हां वटि अचां हा ऐं जेसि ताईं इहो जेको काढ़ो चओ था त उहो ठाहे करे पियां जी जी हा अच्छा अच्छा इएं ठीक आहे ठीक आहे माना हा हा इहो हा अच्छा

अच्छा अच्छा जी जी जी हा अच्छा हा हा ऐं ॿी काई ख़ास ॻाल्हि या सलाह जेका तव्हां चयो बसि इहा ई क्वशचन अच्छा ठीक आहे ठीक आहे पोइ मां रिपोर्ट करायां त मां तव्हां वटि खणी ईंदमि ओके ओके थैंक यू हा